हम लोग को आंगनबाड़ी में बच्चा लोग पढ़ने जाते हैं तो उसको देते हैं दूध एक गिलास देते हैं और बच्चे सबको बिस्कुट उस्कुट देते हैं फल फूल मिलते हैं सब चीज होते हैं बढ़िया है चलते हैं सब लोग को चलाते हैं आते हैं दिया बूता बारने जाते हैं तौ अगल बगल में सब चीज होते हैं सब लोग के मिलते हैं बच्चा लोग के आंगनबाड़ी में तीन साल को बच्चा के दु साल के बच्चा के उसमें देते हैं सब लोग करते हैं हर चीज मिल रहा है और दवा बिरो के बारे में तौ देते हैं वो सुइयाँ उइया पड़ते हैं बच्चा सबके अपना सुइया कोर्स भर पड़ जाता है सब चीज देते हैं सब चीज होते हैं सब लोग के दवा बीरो जेही पाते हैं सब लोग के करते हैं आंगनबाड़ी में हम लोग के जाते हैं तौ सुइया टैम टैम से आते हैं अथी में आंगनबाड़ी में तौ ऊ सब टाइम से सुइया पड़ जाती हैं बच्चा को लोग को सब चीज हो ही रहा है सब होते हैं सब बच्चे पढ़ने जाते हैं अँगना भेज देते हैं थोड़ा दूध एक गिलास मिलता है वहीं में फल फूल मिलते हैं केला अनार अंगूर ये सबको छोपी है हम लोग जाते हैं तो अच्छा लगता है बच्चा उन लोगों को मिलेगा पढ़ेगा अच्छा रहेगा ता देखते हैं हम देते हैं खिचड़ी भी मिलता है बच्चा के सब चीज करते हैं कोई भी रहा है मिल सब मिल जुल कर बच्चा लोग पढ़ते हैं आते हैं लोग हम बच्चा लोग के रखने जाते हैं तो देखते हैं बहुत तरह के अच्छे अच्छे सामान को फ़ोटो देखते हैं और अच्छा हम लोग के लगता है अ बच्चा लोग के देते हैं ई सब है अथि पड़ जाती हैं ता देते हैं सब लोग के मिलते हैं बच्चा के व सुइया उवा टाइम से पड़ जाते हैं ऐसा है तब सब चीज हो रहा है बच्चा लोग के मिलता है मिलता है सब चीज देते हैं दवा बीरो जहाँ पर जे लगती हैं ऐसे दे देती हैं जनती हैं जाती हैं ताे देखती हैं बहुत अच्छा लगता है देखने में सब चीज को छोपी है तो उसमें जाते हैं बच्चा लोग तो देते हैं दूध भी मिलता है फल भी मिलता है सब मिलते हैं बच्चा पहुँचाने जाता है तो हम लोग देख कर आते हैं दवा सुइया टाइम से बच्चा के पड़ जाता है ये सब ठीक लगता है